हमरा पुलाव बनाबै मे नीक लगैए आओर पुलाव मे प्रोटीन भी बहुत होइ छै आ हमरा सभसे बढ़िऑं ब्यञ्जन इहे लगैया कम समय मे बनैया भी